وعلیکم السلام جی آپ کہاں سے جی بہت اچھا جگہ ہے ہم بھی وہیں کے ہیں کھگڑیا گھومنے والا بہت مال ہے کوسی کالج کے بغل میں ہی ہیں بہت اچھا جگہ ہے جی چلیے گھما دیں گے ہم ماندیر میں ہیں کھگڑیا کے پاس جتنا دور جی آئیے نا گھومنے چلیے شام کو آئیے گا ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور سب بتائیے

آپ کتنا بجے سے آئیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم